हम अपने बचपन के सारे यादें माँ जब बोलती है कि तुम बचपन में ऐसी थी तो बहुत अच्छा लगता था और हम सब फैमिली पिकनिक चिड़ियाघर घूमने गए थे तो बड़ा बड़े ही अच्छे पूरा फैमिली के साथ घूमे थे हमारे फैमिली में माँ पापा दादा जी भाई बहन सब एक साथ घूमना फिरना पिकनिक करना खाना पीना सब मस्ती बहुत करते थे हमारी बचपन की सबसे प्यारी यादें सबसे प्यारी यादें सबके साथ रहना सबके सबके साथ हिल मिलकर रहना सबको एक समझना और सब सब सब एक साथ मुझे प्यार करते थे और सब एक दूसरे की परवाह करते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे माँ पापा और दादी सब ये घूमने फिरने ये गए थे और चिड़ियाघर में रंग बिरंग के पक्षी पशु पक्षी पक्षी पशु सबको देखकर बहुत ख़ुशी मिलती थी और सब अलग अलग तरह के लोगों से बातचीत करना सब बातें करना और सबसे ही सबसे ही मिलना जुलना बहुत पसंद था और वो यादें सबसे अच्छी थी अच्छी थी जब फैमिली के साथ टाइम बिताते थे तो बहुत अच्छा लगता था और सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सब साथ में साथ में टाइम बिताते थे